पंहिंजे ट्रैवलिंग जे दौरानि मां ॾिठो आहे त असां खे काफ़ी कुझु जेके आहिनि परेशानियुनि जो सामनो करणु करणो थो पवे जीअं त ॾिठो वञे जीअं पंहिंजा रेस्टरूम थिया जेके स्टेशन्स आहिनि ॾिठो वञे त मेन स्टेशन्स जेके आहिनि हुते बि रेस्टरूम जेके आहिनि लिमिटिड ई हूंदा आहिनि पब्लिक वधीक हूंदी आहे त रैस्टरूम जेके हूंदा आहिनि उहा पहिरियों खा ई भरियल हूंदा आहिनि ॿी ॻाल्हि उहा हूंदी आहे कि रैस्टरूम जेके हूंदा आहिनि बराबर जेके हुते साफ़ सफ़ाई वग़ैरह न हूंदी आ्हे माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहे तकलीफ़ में ई रहंदा आहिनि हुते ॿी ॻाल्हि जेकी आहे ट्रैवलिंग जे दौरानि ॾिठो आहे त गैस स्टेशन जेके आहिनि उहे काफ़ी घटि आहिनि ॾिठो वञे त गाॾियूं अची चूकीयूं आहिनि काफ़ी पर गैस स्टेशन जेके आहिनि काफ़ी घटि आहिनि ऐं ॿियो जेको आ खाधे जे बारे में ॾिठो वञे त असां जिते बि वञू था जंहिं पासे वञू था जीअं साउथ सपोस साउथ पासे वयासीं त असां खे हुननि जो ई खाधो जेको आ उहो वधीक मिलंदो असां खे जेको पाहिंजो जेको खाधो उहो नथो मिले त ज़रूरी न आहे कि माण्हुनि खे साउथ वञे तो त हुन खे साउथ जो खाधो ई वणे त इहे जेके आहिनि तकलीफ़ूं असां खे ट्रैवलिंग जे दौरानि काफ़ी फेस करणियूं पवनि थियूं